जिणेंत म्हाका खूब तरेचे अणूभव आयलें तातुंल्यान हांव खूब किदें शिकलें एक अणूभव म्हणल्यार स्वताच्या पांयार उबें रावप स्वता शिकवप आनी दुसऱ्याक बरें तें शिकोवप दुसऱ्याचे मन केन्नाच दुखोवप न्ही दुसऱ्याक सदांच मदत करप आनी तांचे आशिर्वाद घेवप मनीस जल्माक येतगीर ताका बरें आनी वायट अशें दोनी अणभव येता तातुंल्यान ताणें थारावप की ताका कसलो खंयच्या वाटेन वचपाक जाय जिणएंत सदांच खोस आसताच अशीं ना तशेंच दुखूय सदांच आसना दूख जर आयलें तें पचोवपाक ताचेर तोंड दिवपाक सदांच तयार आसपाक जाय आमच्या अणभवा वेल्यान हांव खूब किदें शिकलें